भारत मे अस्पताल सब मे व्यवस्था बहुत खराब छै यहाँ बहुत बहुत दूर पे अस्पताल छै यहाँ के डॉक्टर भी ठीक से इलाज नहि करै छै जॅं यहाँ के दबाई माँगने जायब दबाई के भी कमी रहै छै पूरा अस्पताल गंदगी रहै छै वहाँ पे ना शौच के व्यवस्था रहै छै ना साफ सुथरा रहै छै ना कोइ यहाँ पूर्जी काटे के लेल बहुत सारा लम्बा भीड़ भी लागि जाइ छै वहाँ से हॉस्पिटलके लेल ऑपरेशन उपरेशन करय के सबके दिक्कत रहै छै डॉक्टर भी योग्य रहै होने के बाबजूद भी उपस्थित ना रहै छै डॉक्टर हमेशा खाली रहय छै डॉक्टरके सीट आओर सब कर्मचारी के भी बहुत दिक्कत होइ छै आओर लोग मार पीट भी करय लगै छै एने उने करे लगै छै आओर सब आदमी के इलाज कराबे मे बहुत दिक्कत होइ छै आओर पेशंट के जब तक घूस ऊस नहि दै छै तब तक कोइ काम नही करै छै हो गेलै हो गया